हम जे कलम लेलहुॅं रहऽ ओ कलम तऽ बहुत नीक चलल शुरूमे बहुत नीक चलल बहुत अच्छा ओकर लेख भेल